میں جب اپنے گاؤں میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں پینٹ کرنا مجھے پینٹنگ بنانا بہت اچھا لگتا تھا ہفتے میں ایک دن آتا تھا جب ہم پینٹنگ کیا کرتے تھے اسکول میں تو ہماری ٹیچر جو ہے وہ کبھی آم بنواتی تھی کبھی سیب بنواتی تھی کبھی کسی طرح سے پینٹنگ کرواتی تھی کچھ پھر دھیرے دھیرے وہ بھاری آپشن دیتی چلی گئیں تاکہ ہم پینٹنگ کرنا سیکھ سکیں بہت اچھے سے اور یہ تجربہ ہمارے لیے بہت ہی کام آیا کیوں کہ ہم اب باہر آ چکے ہیں اور جب ہم نے پڑھائی ختم کی یہاں پہ کوئی چیز پینٹ کرنی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز پینٹنگ بنانی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تو ہم آسانی سے بنا لیتے ہیں کیوں کہ ہماری ٹیچر نے جو سکھایا تھا وہ تجربہ ہمارے لیے آج بہت کام آ رہا ہے کیوں کہ ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھ کر کام کرنا پڑتا ہے تو وہ بنانی پڑتی ہے پینٹنگ اور اسی چیز کو لے کر مجھے بہت اچھا رہا میں ٹیچر کی یہ بہت تعریف کرتا ہوں کہ کاش انہوں نے بہت اچھا ہمیں سکھایا ہے میں ان کا دھنیہ واد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا پڑھائی کے دور میں تا کہ ہم کامیاب ہو سکیں صحیح سے پڑھ سکیں اور صحیح سے پینٹ کر سکیں صحیح سے پینٹنگ بنا سکیں